मैं सरकारी योजनाओं मे स्मार्ट फोन फ्री मोबाईल योजना का लाभ उठा रही हूँ और मैं चिरंजीवी योजना का लाभ उठा रही हूँ और हाँ उदाहरण के लिए हम प्रधानमंत्री आवास योजना यह योजना का लाभ मैंने उठाया है इस योजना मे हमें जो गरीब व्यक्ति होते है उनके लिए हमें घर बनाया गया और लैट्रीन बाथरूम हमें शौचालय भी बनाया गया और उसके लिए हमें सरकार ने पैसे दिए अकाउंट में पैसे आ गये और इसके लिए इसके लिए मैंने लोगों को जागरूक किया उनकी मदद की उनको इस बारे में बताया इस योजना के बारे में इस योजना को लोगों ने जब मालूम हुआ तो उन्होंने योजना का लाभ उठाते हुए वह बहुत ही खुश हुए उन्होंने भी अपने घर बनाया और अपने घर में शौचालय बनाया वो इस योजना से बहुत जागरूक हुए तो मुझे भी इस चीज में बहुत खुशी मिली